سماجی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں اس مذہب کی تعلیمی مقام سفر ثقافت اور برادری پر بہت طریقوں سے نظر انداز ہوتی ہے خاص طور پر اس کا نیشنلزم اور امپیلیمنٹ ڈسکریمینیشن کا جو کام ہوتا ہے اس پر بہترین طریقوں سے عمل کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ سماجی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں جو بھی مذہب تعلیمات ہوں اس کو پورا کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے مقامی ثقافت اور برادری پر دوسرے مختلف طریقوں سے نظر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت پراثر اور سحر انگیز ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سماجی اور اخلاقی مسائل کو بہترین طریقوں سے پورا کرتی ہے اور ان ساری چیزوں پر ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسا کرنا ہمارے سماجی اور اخلاقی مسائل کو بھی بھرپور آگے بڑھنے میں کوشش کرتا ہے